दाउफोराथ' सरासनस्रा जोङो दाउ फिसा ओंखारबाथाय जोंनिया दायरेक्ट एंखुर गोरलैखौ होग्रोखायो जोङो ओमफ्राय दाउवा जुदि सब्थाहसे जाबाय एंखुर गोरलैखो होला जों बा इसे गिदिरखौ होसिगोन आरो माइरं बाहाय गिदिरखौबो होसिगोन ओमफ्राय आरो माब्लाबा एंखुरबो माइरं गिदिराबो गैयाबा जोङो माबाखौ होयो आरो माइफोरखौनो होयो आरो माइबो गैया माइरंनिबो आंखाल जादों होनबानिया जोङो गुन्दैफोरखौनो होसिगोन गुन्दैजों आरो बेनिफ्राय जों ओंखाम जानाय ओंखाम खालायफोर थानाया बेफोरखौनो जों होयो आरो बेनि अनगायैबो दाउवा बे एम्फौ एन्लाफोरखौबो खननानै जायो आरो बिदिनो गथ'फोर जानाय मेथाइफोर गोग्लैबा बेफोरखौबो जायो आरो बेनिफ्राय ओंखाम खालायफोर गोग्लैना थाबा जानोसै जायखि जाया माने सरासनस्रा जि मोनो बेखौनो जायो होनजायो आरो दाउफोरखौ बेनिफ्राय आरो जोङो दाउफोरखौ बुरजा जाहोनोबा ओरैबायदि खालामो आरो जोंहा फार्स्ट दैनाय दाउदैखौ जोङो एवनानै जों मानसि बुरजा जाबोला दाउवा बुरजा जायो होनना जोंहा फोथायनाय दङ आरो फार्स्टनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो ओंखायनो जोङो फार्स्ट दाउ जोख्लिया बिदै दैदोंबा बे दावखौ जोङो एवनानै जमायै राननानै जागोन बाहाय बाहाय बे रानना जाखांबा जों सानो दि बेनि दाउवा उनाव बुरजा जालांसिगोन आरो ओरै सानबावो जोङो बिनि दाउ जोलैखो जोङो मोजां जोलै नायनानै जों लाखियो आरो फाना फानाबो जायाबो जाय दाउनि जोलैखौ नोङो मोजां मोनदों दाउवा बुरजा जाग्रा जात आरो बेनिफ्राय गिदिर जाग्रा जात दाउ थायो बेबायदि दाउखौ जोङो लाखियो आरो दाउखौ गिदिर नायनानै बुरजा जाग्राखौ लाखिगोन लाखिनानै जोङो बे बेखौ जों बिदै दैहोसिगोन बिदै दैहोनानै बिनि फिसाफोर ओंखारसिगोन बे फिसाखौ जोङो सानखाबाय दे बिमायानो मोजां जोलै नायना लाखिखादोंमोन नालाय बिनि फिसाफोराथ' आरो मोजांसिन जाखागोन बेनिखायनो जों बे जोलै मोजांखौ जों बुरजा खालामनोबा जों फानलाबो जालाबो जोङो मालायनोबो हरला बेखौ जों मा खालामगोन जोलै खालामजोबसिगोन जोङो ओमफ्राय जेथिया देरनानै बिदै दैसिगोन फिसा जासिगोन बेबायदिनो जोङो बुरजा खालामलांनो हायो आरो दाउफोरखौ जोङो दाउ फिसाफोरखौ जोलै मोजांफोरखौ लाखिनानै बिदिनो जोङो बुरजा खालामलांनो हायो बिदिनो दैज्लां बोथोरफ्रावथ' जोङो एक्स'थाहालागि खालामनो हायो फार्म नङाबाबो आरो फार्मावथ' हाजार हाजार थायो नाथाय जोंहा फार्म नङाबाबो न'आव फिसिनाय दाउखौनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ फिसिनो हायो जोङो बे लेयारबो लायो जों आरो बे माबा बेखयार्द दाउ बेखौ जोङो न'आव बयनिबो न'आव थाखागोन आरो बे दाउवा ओमफ्राय आरो बिदिनो दाउजों लोगोसे हांसोबाबो ओमफ्राय आरो बिदिनो फिसा जात दाउवानो जाथों जायखि जाया दाउल' आरो बे दाउफोरखौ जोङो जानायाथ' आदारा बेफोरनोखा एंखुर आरो बेनिफ्राय आरो हाग्राफोराव जाबोर गारनायफोराव एरला एरलि बिसोरो जि मोनो बेखौनो जालां जोबखागोन नों मैगं फोदोबा बे मैगं बिफांखौबो जाजोबगोन बिसोरो आरो जि गावसोरनि जाथावथाव माबा मोनसे फोना दोनदोंबा बेखौबो जागोन बिसोरो आरो बिदिनो खानस्रिफोर मोनोबा बेखौबो जागोन आरो बायदिसिना एम्फौ एन्ला खेरेन्दाय एम्फौ खुसेंग्रा एम्फौ जि एम्फौ मोनो बेफोरखौबो जायो आरो बेखौ गाव गावसोर नागिरना आथिंजों एरनानै नायगिरनानै जायो आरो बेफोरखौ ओमफ्राय जों जाबाय जों होनाया जाबाय जों मोजां मोजां होनाय जाहैयो जेरै जों होनायनि भिथोराव हामा होनबा जों ओंखाम खालाया आरो ओंखाम खालाय मैगं खालाय भाजा खालाय बेफोरखौ जोङो ज्राव गारनानैबो होयो आरो बासोनफोरावबो होयो आरो बेनि अनगायैबो जों एंखुरखौ होयो आरो माइरं गथाखौबो होयो आरो माब्लाबा माइरं गथा गैला एंखुर गैला माने जोङो गुन्दैफोरखौनो होबाय ओंखामजों लगायनानै ओंखामजों लगायनानै होनानै आरो बेनिफ्राय माब्लाबा गुन्दैबो गैया जायोब्ला जों आरो माइफोरखौनो होलायबाय आरो जुदि माइफोर गैया बिदिबा जोङो जेबो गैथ्राबा जोङो दाउनि दाना मोनो आरो दखानफोराव ओमफ्राय बे दानाफोरखौबा आरो थाब देरो आरो दाउवा बे दानाफोरखौ लाबोनानै होयो जोङो आनदाज मोनखायो दानाखौ दाउ गोरलैनिफ्रायनो जों जुदि एंखुरखौ होआलासिनो जों ओंखाम खालायखौ होआलासिनो जों बै दानाखौ गोरलैनिफ्राय मास मोनसे होयोबा दसेनो बै दाउवा देरोरा सेरसे गाहाम जाहैयो माबाया थाबनो आरो मास मोनसेफोरावनो देरखाङो आरो गिलिर जायो दाना होनाय दाउवा दाउखौ बाहाय फिसा नुबाबो बियो गिलिर जायो मोदोमा बुरजा जायोष थिग बिदिनो खालामो ओंखायनो जोङो दाउखौ बुरजा खालामनोबा आरो मोजां दिहुनथाय खालामनोबा जोङो बे दानाफोरखौबो बायना होनांगौ आरो मोजाङै जोथोन लानांगौ आरो बे बेमार आजाराव मुलि दावाय होनायजों लोगोसे जोङो जानाय आदारफोरखौ मोजाङै होबाय थायोबा जेनोबा सानसेयाव खनसेल' होयोबा दाउफोरा खारथिंनाया बारा जायो नायगिरनाया बारा जायो मोदोमफोरा खम जायोरा ओमफ्राय जोङो जे दाउ आदारखौ खनथाम गाहाम होयोबा बे दाउवा बांद्राय खारथिंबाय थाया गोजानाव थाङा खाथियावनो बे आदारखौनो मोनजाबाय थागोन नालाय बेयावनो थाब थाब देरगोन आरो थाब थाबनो बुरजा जायो आरो दाउनि दिहुनथाया बेफोरबायदि खालामबानो जों मोजां मोनोरा दावखौ बेनिफ्राय आरो खालामबालाय बहुत गोबां दंबावो होनबाबो जोङो बेखिनिखौ खालामो आरो दावनो एंखुर होनाय आदार ओंखाम खालाय होनाय गुन्दै लगायना होनाय बेफोरखौनो जोङो खालामो आरो बिनि बेलेग जों बारा खालामा बेखिनिखौ खालामनानै जों दाउनि दिहुनथायखौ जों गोबां मोननो हायो आरो